तव्हांजे घर में शादी आहे धीअ जी हुनजी तयारी में तव्हां छा छा करे रहिया आहियो असांजे घर में शादी आहे असां कपिड़ा सभिनि जा वॻा वरिता आहिनि सभिनि जी तयारी कयूं आहिनि उन्हीअ जाम असांजी तयारी चालू आहे असां दिलि खोले सभु गिफ्टूं वरितियूं आहिनि सभिनि जे लाइ ऐं सभिनी खे काड छपाया आहिनि काड ॾेयण वेंदासीं अने पंद्रहं ॾींहं अॻु असां साठ सुगण कया आहियूं उहे ऐं इहा असां सभिनी खे कम गंगोत्रीनि सां गिफ्टूं हाणे अगे रवाज कोन्ह हुआ गिफ्टूनि जा हाणे त रवाज थी पिया आहिनि हाणे सभिनी खे गिफ्टूं ॾेयणियूं आहिनि अने सभिनी खे भगवाननि खे गंगोत्रियूं पोइ सभिनी जे घर गंगोत्री ॾेयण वञणियूं आहिनि ॾेराणीनि जा वॻा वरिता आहिनि घोठ ज नयाणी जा वॻा सभिनि जा वॻा वरिता आहिनि अने सोन कपिड़ा लटा सभु बियूं बियूं बि घणेई शयूं आहिनि उहे बि गिफ्टूं ॾाढी वरितियूं आहिनि अने हाणे त सोन वधा सभु वधी वियो आहे सभिनि लाइ वठिणो थो पवे ॿियो हल्दीनि जी रस्मूं थियनि थियूं जेके उनमें साहेड़ी खे घुराइणो थो पवे उअ हल्दीअ जी रस्म थी मैहंदी जी रस्म थी ॿियो बि घणेई थिए थो इनमें त अलाई गिफ्ट सभिनि जे घर वञिणो थो पवे ऐं सभु जाम शादी में अचनि था हुननि खे मूं चवण वञिणो थो पवे जाम श तयारियूं कयूं आहिनि अने अॻिए त एॾो रवाज कोन्ह हुआ हाणे त रवाज बि वधी विया आहिनि हिक हिक मिट माइटनि खे चवण वञिणो थो पवे अने ॿियो बियूं घणेई गिफ्टूं आहिनि अने सभिनि खे ॾेयणियूं थी पवनि अने भगवान खे गंगोत्री बि ॾई आया आहियूं हिक हिक घर घर हिक हिक गिफ्ट ऐं गंगोत्री बियूं मुक ॾेयण थी वञिणी पवे ॿियो ॿियो बि घणेई जाम तयारियूं रोटियूं वग़ैरह हा ते टे टे ॾींहं हाणे हलनि थियूं अॻिए त हिक ॾींहं में बताये छॾींदा हुआसीं हाणे त अहिड़ो आहे ई कोन्ह सभिनि खे चवण वञिणो थो पवे अने ॿिया सोन वग़ैरह अने साठ सुण पाटी रिशैप्शन वग़ैरह बियूं बि शादी जी बि जाम तयारियूं थियनि थियूं ॾींअ चवे लोरा ते चवेलो सभ सभिनि खे मिट माइटनि खे बि चई आया आहियूं ऐंं ॿियो त ॿुधायो तव्हांखे बि अचिणो अथव भेण ॿियो ॿियो कहिड़ी तयारियूं चालू आहिनि तव्हां जूं तव्हां तयार थी विया आयो नी कॾहिं था अचो असांजे घर तव्हांखे ॿ ॾींहं अॻु अचण जो अथव हा मिट तव्हां त मुंहिंजी भेण आहियो भेण खे त अचिणो ई पवंदव नी तव्हांखे हा ॿियो ॿुधायो तव्हांजी तयारी थी वई अथव की न भेण हा त असांजे घर ते अचिजो हिक ॿ ॾींहं अॻु अचिजो मेहंदीअ जी बि रस्म अथव हल्दीअ जी रस्म अथव हुते हुते त पुजी वञिजो तव्हां हा ॿियो ॿुधायो तव्हां सुभाणे ईंदव के कॾहिं ईंदव हा त परीहं मेहंदीअ जी रस्म अथव तव्हां पुजी वञिजो कीअं बि करे

अने असां खीचा वग़ैरह उहो बि तयारियूं कयूं था डेकोरेशन गिफ्टूं उहो तयारी जाम डांजो ठाहियो आहे छोकिरीअ खे डांजो ॾींदासीं उ सॼी गिफ्ट पेकड थी वई आहे सॼो डांजो ठाहे वरितो आहे असां ॿियो ॿुधायो असांखे बि कहिड़ी गिफ्ट अने पेकिंग खीचा पापड़ कचरियूं हा ते घणेई थिए थो भेण सभु उहो बि ॾेयणो आहे नी पेती अने हा हुहो बि पेकिंग थी वई आहे मैन गेट वग़ैरह अने सॼो डांजो बि ठही वियो आहे हा अने तव्हां बि सुभाणे अचिजो त तव्हांखे डांजो बि ॾेखारींदीमाव तव्हांखे सॼो कंपलीट डांजो थी वियो आहे हा हा ॿियो ॿुधायो तव्हां कहिड़ी तयारी कई अथव भेण हा तव्हांजी तयारी थी वई हूंदव हा अने ॿिया बि मेहंदी जी रस्म में बि सभु ईंदा त तव्हां बि अचिजो मेहंदी जी रस्म में बि हाणे त इलाही वधी वियो आहे मेहंदी जी रस्मूं सभु कयूं आहिनि पालर वारी हा ते सभु बुक थी विया आहिनि छोकिरी खे तयार करणियूं असां बि तयार थियण वेंदासीं ॿियो ॿुधाए तव्हांखे बि बुक कराइणी हुजेव त तव्हांखे बि तयार थियणो हुजेव त तव्हां बि तव्हां लाइ बि मां पालर वारी वटि नकी करे छॾियां त तव्हां बि तयार थी अचो हा त तव्हां सुभाणे कीअं बि करे अची वञिजो त तव्हांजे लाइ बि मां पालर वारी खे बुक करे छॾियां